हॅं

हॅं कते दिन सॅं भय रहल अछि सरकारी अस्पतालमे हॅं तखन हॅं तऽ सरकारी अस्पतालमे तऽ इएह सब एखन भैये रहलै हन समय पर नहि डॉक्टर आबि रहलै हन नहि कर्मचारी आबि रहलै हनि नहि दबाइ के छै नहि सुइया दै के निश्चित तौर सॅं अहाॅंके इलाज हेतै अहाँ ठीक भय जेबै एकर बाद अहाॅं ठीक भय जेबै सरकारी अस्पतालमे तऽ एयह सब भय रहलै हन सही समय पर नहि लेडी डॉक्टर आबै छै नहि कर्मचारी छै नहि दबाइ उपलब्ध छै से सब लय कऽ सरकार के बहुत अथी छै एहिमे हॅं हॅं सहीमे सही बात छै आब अहाँ अयलहुॅं हन सही जगह पर अहाॅंके इलाज निश्चित हेतै अहाँ सही भय जेबै पूर्जा कटाउ लाइन लगाउ तकर बाद हेतै इलाज हॅं हॅं बिलकुल हेतै इलाज बिलकुल सही बाजबै हॅं हॅं सही बात छै छेबे करै कतौ संसार मे बढ़िऑं नहि चलि रहलैया हन फिलहाल तऽ इएह जे दबाइ खाइत रही लेकिन जहन अहाॅं हमरा लग अयबै तऽ नम्बर लागतै नहि तऽ अहाँ अपन इलाज जरुर शुरु करबै कोशिश करबै जे अहाॅंके बिलकुल बिलकुल ठीक भय जाय आब योगा करियौ कनी कनी योगा करैत रहियौ ठीक